में बचपन दे गै मतलब मिगी डांस करना बड़ा पसंद हा जदूं में लौह्की होंदी ही अदूं गै डांस करना अदूं बी डांस करदी ही होर फिर जोल्लै में स्कूल जान लगी स्कूल बी डांस करदी फिर फंक्शन बगैरा होंदे हे में डांस करदी उ'त्थें मतलब में सारे टीचर्स मिगी कोई बी डांस होंदा में हर इक डांस बिच हिस्सा लैंदी ही में बधना चाह्न्नीं आं अग्गें मतलब कोई बी मतलब डांस करांऽ अग्गें अग्गें में मतलब कोई डांस आह्ली फील्ड बिच इ'न्ना पसंद में घर बी मतलब घर बी डांस करदी रौह्न्नीं आं कोई बी गाना होऐ जां कोई ब्याह् ब्यूह् होऐ तां बी डांस मतलब इ'यां में चाह्न्नीं आं कि डांस मतलब इक कला ऐ कि अहें इसी मतलब अग्गें बधाना चाहि्दा जि'यां स्कूल बगैरा बिच अहें डांस कोई फंक्शन होंदा हा में डांस करदी ही कोई मतलब मेरी मेरी स्हेलियां बगैरा मेरे कन्नै नेईं बी करदियां हियां में तां बी में तां बी फंक्शन सारे फंक्शन बिच हिस्सा लैंदी ही में मतलब डांस मतलब डांस बिच इक अलग मज़ा ऐ डांस करियै गै मज़ा मिलदा ऐ होर मतलब होर कोई कम्म करियै निं मिलदा ते ओह् मज़ा मिली सकदा मिगी डांस करियै अलग गै मतलब सुकून आंदा ऐ ते अहें मतलब डांस करना चाहि्दा में चाह्न्नीं आं कि बड्डे मतलब कि मतलब बड़ी बड्डी होई गेदी आं मतलब डांस करांऽ में कोई बी हून अगर कॉलेज़ बिचा कॉलेज बिचू में कोई डांस बगैरा फंक्शन होंदा ऐ ते में डांस मतलब डांस आह्ली फील्ड च जां पर इ'त्थें करना करना केह् मिगी क्लॉसेज़ तो टाइम निं मिलदा फिर डांस मतलब डांस कर मतलब इ'यां घर कर लैनी आं इ'यां कोई में कोई मतलब होर कोई ते में फंक्शन कोई कीता ऐनी मतलब स्कूल च गै करदी ही डांस स्कूल बिच गै मतलब डांस कीते मतलब सारी में चाह्न्नीं आं में सारी सारे लोग दिक्खदे कि अस किस तरीकै दा करा दे आं फिर ओह् जज करदे कि मतलब कोई कनेहा डांस करा दा कनेहा नेईं साढ़ी गलतियां दिक्खदे कु'त्थें साढ़ी गलती होऐ दी कु'त्थें नेईं ओह्दे अहें ई पता चलदा कि अहें कोई फंक्शन करगे जां कोई अहें ई सनाग बाद चू कि तोहें इद्धर एह् गलती कीती इद्धर नेईं कि अहें मतलब अग्गें होना चाहि्दा में चाहन्नीं आं कि में डांस करांऽ कि अग्गें में मतलब डांसर बनांऽ मतलब इ'न्नी बड्डी नेईं पर डांस करांऽ ओह् मिगी बड़ा पसंद ऐ करना मतलब में मतलब अग्गें बढ़ना चाह्न्नीं आं में डांस करांऽ डांस बिच मिगी जो मज़ा मिलदा ऐ होर कोई मज़ा निं ऐ घर बी में डांस करदी रौह्न्नीं आं मिगी मम्मी कोला इ'न्नियां गालियां पौंदियां कि चौबी घैंटे तू नच्चदी रौह्न्नीं होनी पर मिगी पसंद ऐ में ताहियें करनी आं नेईं पसंद होऐ भी कु'न करदा ऐ मेरा मन करदा ताहियें करनी आं होर मिगी रोकदा ते निं ऐ कोई पर जो मेरा मन करदा में उ'ऐ करनी आं मेरा डांस करने दा मन करदा ऐ में करी लैन्नी आं जां नेईं जेल्लै में पढ़नी आं जां कुछ करनी आं मतलब पढ़दे पढ़दे अगर में बोर होई जां तां बी डांस करी लैनी होनी आं थोह्ड़ा दिमाग मतलब फ्री होई जंदा होर मेरा पढ़ने च बी थोह्ड़ा मन लग्गी जंदा मतलब मतलब डांस मिगी मेरे दिमाग दी असें गी रिलेक्स करी ओड़दा ऐ